म्हाराज अगर साह्नू कुसै गी लूज मोशन बगैरा लग्गी जंदे न ते साढ़े घरै च अहें सब तो पैह्लै देस्सी नुक्सा अपनाने आं जि'यां कि साढ़े जवैन होई गेई जवैन अस गर्म करियै उस्सी फिर अस उस्सी गर्म पानी कन्नै खन्ने आं कि मैक्सिमम साह्नू फर्क पेई गै जंदा ऐ हैं अगर ओह्दे बाद साह्नू अगर फर्क नेईं थोह्ड़ा लग्गै कि फिर दाबमां चौल बी दिन्ने आं अस हैं ते ओह्दे नाल अजकल्ल ते लोक बड़ियां सारियां दोआइयां चली दियां ऐं इन्नियां दोआइयां चली दियां न मैंह्गियां बट असें घरा नुकसा गै अपनाने आं देस्सी नुकसा साढ़े ते मैक्सिमम साह्नू राम लग्गी जंदा ओह्दे कन्नै ते ते अजकल्ल लोक इन्ना करदे न कि दोआइयां खंदे न अगर इंफैक्शन बगैरा होई जंदी ऐ इन्नी गै बमारी होई जंदी ऐ ते इन्ने बमार होई जंदे न अजकल्ल में अपने बच्चें बी असें देस्सी बच्चे में मम्मी डैडी मेरे घरै आह्ले मेरे बच्चे अस देस्सी नुकसा अपनाने आं देस्सी लाज गै करने आं घरा दा अपना अस ते ओह्दे कन्नै मैक्सिमम साह्नू फर्क पेई गै जंदा ऐ ते ओह्दे बाद इसबगोल होई गेआ साह्नू इसबगोल बी अस दिन्ने आं ओह्दे बाद केह् करने आं अस कि इसबगोल कन्नै साह्नू मैक्सिमम इन्ना साह्नू ठीक ऐ सवां देस्सी लाज ना कोई इनफैक्शन फिकर दी ना किश ते कन्नै साह्नू मैकसिमम बड़ा फर्क पेई जंदा साह्नू देस्सी नुकसा अस घरा दा अपनाने आं ते अपने बच्चें गी में इ'यै सीख दिन्ना कि साढ़ा कोई बी बाह्रा दी दोआई इन्नी इन्नी निं खानी अस अपना घरा दा नुकसा गै अपनाना टट्टियैं कन्नै मैकसिमम कि साह्नू फर्क पेई गै जंदा ऐ लूज मोशन दा साह्नू